एका खंयच्याय भुरग्याचो करयर घडोवपाक एजुकेशन हें एक व्हडलो रोल प्ले करता आतां एजुकेशन इतलें इजी जालां की आतां आमकां सगळें जें आमकां जाय आसता तें रोखडें मेळटा इजिली मेळटा आतां एजुकेशनाक जायते बुक्स म्हणा नाल्यार आनींक खंयचें मटिऱ्यल म्हणात तें आमकां इजिली अवेलेबल जाता आतां तुमी बुक्स म्हटल्यार तुमी लायब्ररींत वचोन